یہ بیڈ میں نے ملن فرنیچر سے خریدا ہے اتنا کچھ خراب نہیں ہے اچھا ہے سو سونے میں آرام دہ ہے چوڑا ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے سو سکتے ہیں لیکن اگر اس کے اوپر کچھ گر گیا تو وہ جلدی سوکھ نہیں رہا پانی چھوٹے بچے پانی گرا دیتے ہیں جلدی سوکھ نہیں رہا اور گرتے ہی اس میں سے اسمیل آنے لگی اور تھوڑی روئی بھی نکلنے لگی ہے باقی سب اچھا ہے سونے میں جگہ ہے اس میں اچھا چوڑا ہے اور اس میں سکڑ بھی نہیں رہا لیکن کچھ اگر چیز گر جائے تو صاف بھی نہیں ہو رہا اور ایک ایک جگہ ایسا سخت سخت دکھائی دے رہا ہے دیکھتے ہیں بیڈ کیسا نکلتا ہے